ہیلو ہاں الیک الیکشن الیکٹریشین بول رہے ہیں آپ وہ ہمارے گھر کا جو ہے کرنٹ میں کچھ پرابلم ہے فیوز وغیرہ میں اور ریگولیٹر وغیرہ میں کچھ پرابلم ہے تو آ کے ذرا دیکھ چیک چیک کر لیجیے گا وہ پلک شاٹ کر رہا ہے جب آن کرتے ہیں سوئچ فلیکچوئٹ کرتا ہے روم گھر کا جو لائٹ لائٹس وغیرہ ہے ہوں اور فین بھی صحیح سے نہیں چل رہا ہے ہاں جی وہ فیوز چیک کیا ہے سب کچھ چیک کیا ہے لیکن صحیح نہیں ہے آ کے دیکھنا پڑے گا ایک بار ہوں ہو سکتا ہے فیوز میں کچھ پرابلم ہو ہوں چیک کیا تھا سب کچھ چیک کیا تھا لیکن پھر بھی فلیکچوئٹ کر رہا ہے ہاں آپ کو آ کے دیکھنا پڑے گا ایک بار ہوں

ویٹ تو کر سکتے ہیں لیکن گھر پہ رہیں گے نہیں رہیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے نا تو آپ ادھر آئیں گے تو ایک بار کال کر لینا جلدی آ جاؤں گا اگر پندرہ بیس منٹ میں پہونچ جاؤ تو ٹھیک ہے

ہوں لیکن جلدی آ جائیں گے آپ تو صحیح رہے گا کیونکہ ہو سکتا ہے میں کہیں نکل جاؤں پھر مجھے بھی دقت ہوئے گی ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے گارنٹی نہیں ہے کام پہ جاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھ لیجیے تھوڑا سا دیکھیے